ہاں ہم نے ایک بار کوشش کیا تھا کھانا ثقافتی روایت کے عناصر کو یکجا کرتے ہوئے کھانا فیوژن کھانا بنانے کا جس میں ہم نے نارتھ کا اور ساؤتھ کا کھانا بنایا تھا نارتھ میں ہم نے دال چاول وغیرہ بنایا تھا اور ساؤتھ میں اڈلی سامبھر اور ڈوسا وغیرہ بنایا تھا جو فیوژن کھانا ہوتا ہے جو سامبھر جب بناتے ہیں تو اس کا ریسیپی بڑا انٹسٹنگ ہوتا ہے جس میں بہت سارے چیزیں بہت سارے مصالحے ملتے ہیں اور سبزیاں کدو بھی اس میں ڈالا جاتا ہے اور بھی بہت کچھ ڈالا جاتا ہے تو ڈوسا میں جو ہے چاول کا ڈوسا بنتا ہے اور چاول کا ہی اڈلی بھی بنتا ہے تو یہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا